ہلو ہاں جی فنیچر کیا فرنیچر میں کیا چاہیے آپ کو اور اچھا اچھا اچھا مل جائے گا جی مل جائے گا جی یہ ساگوان میں بناتے ہیں ہم اچھی کوالٹی کی لکڑی ہوتی ہے اور اچھا بہترین کام صفائی سے کام ہوتا ہے اور بہترین بناتے ہیں جیسی آپ چاہیں گے وہ ہو جائے گی ملامائن بھی اچھی ہوتی ہے ویسے اچوڈ میں آپ کا سائنگ زیادہ اچھا آئے گا تو آپ اس حساب سے بتا دیجیے جو جو آپ کا سامان چاہیے آپ کو ایک ڈائنگ ٹیبل چاہیے ایک صوفہ چاہیے اور بیڈ چاہیے ہے نا اور کرسیاں چاہیے آپ کو نا ڈائنگ ٹیبل کے ساتھ چھ کرسی ہاں ٹھیک ہے ڈائنگ ٹیبل تو آپ کو کم سے کم پینتیس ہزار کا پڑے گا اور بیڈ جو ہے آپ کو تیس ہزار کے آس پاس صوفہ آپ کو پچیس ہزار کے آس پاس پڑے گا ساگوان کا میٹ پالش میں مطلب ٹچ وڈ میں

باقی آ ڈلیولی چارجز آپ کا دیکھو کیرتی نگر سے ہیں اور کیرتی نگر میں ہے ہماری دکان تو آپ کو چھ سو روپے یا چھ سو سات سو روپے پڑ جائے گا آپ کو ڈلیوری چارجز کب تک چاہیے آپ کو ایک ہفتے کے اندر ٹھیک ہے مل جائے گا آپ کو جب آپ آڈر کر دیں گے پیمنٹ کر دیجیے گا تو آپ کو جو یہ سامان ہے آپ ہم بتا دیجیے گا سارا آپ کو ڈلیور کروا دیں گے کتنی تاریخ تک چاہیے آپ کو ٹھیک ہے